کافی بار ہم گروپس میں گئے پورا خاندان جو ہے ہمارا کم سے کم تیس سے چالیس لوگوں کا خاندان تھا جو ایک گروپ میں گیا تھا گھومنے جو کہ گھومنے کی جگہ ہم نے ڈسائڈ کری تھی وہ تھی منالی وہاں پہ ہم سفر میں گئے ہم نے بس بک کری تھی بس میں گئے تو بس میں بھی ہم کافی مستی مذاق کرتے ہوئے گئے کافی ہنسی مذاق کری ہم نے وہاں پہ گیمس کھیلے بس کے اندر اور وہاں پہ ہم نے بس بھی کافی جگہ رکوائی کھانا پینا کھایا ہم نے پہاڑوں کی طرف سے بس ہو کے گئی تو وہاں کے فوٹو وغیرہ کھینچے اور اس کے بعد جب ہم منالی پہنچے تو وہاں پہ جب ہم برف کے ساتھ کافی مستی کری میرے جو چار پانچ بھائی ہیں جو میری عمر کے ہیں میرے خاندان میں تو ان کے ساتھ میں کافی جگہ اونچی اونچی جگہ پہ گھومنے گیا پہاڑوں میں جہاں پہ برف زیادہ پڑتی ہے وہاں گیا میں ان کے ساتھ تو مجھے کافی مزا آیا جس میں کافی کافی گیمس بھی کھیلے ہم نے جیسے برف کا ایک دوسرے کے اوپر مار پھینک کے مارنے والا گیم بھی کھیلا ہم نے اور وہاں پہ ہم نے کافی چیزیں کھائیں جیسے وہاں کی فیمس چیزیں میگی وغیرہ وہاں کی سب سے زیادہ فیمس ہے پہاڑی علاقے کی جو کہ ہم نے کھائی ہے وہاں پہ اور کافی ہم وہاں پہ کافی دن رکے سات سے آٹھ دن تو ہم نے سات سے آٹھ دن میں کافی مستیاں کریں کافی مزے کرے وہاں پہ اور ہم وہاں پہ ہر جگہ گھومنے گئے جو وہاں کی گھومنے کی جگہ تھی ہم ہر جگہ گئے تو وہاں پہ ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ گھومنا ہم نے گھومنے جانا بھول گئے ہوں کافی مستی کری کافی ہم نے یادیں وہاں پہ فوٹو میں قید کری ہیں ایسے کافی چیزیں ہم نے وہاں پہ بنائیں